आमचे एरियेक डॉक्टर अशे आसा बरें आनीक हेल्थूय आमकां लागीं आसा आनी डॉक्टर अशें तपासताय बीन बरें तें चिंतून आमी आमच्या गोवान अशें जी एम सी मेडिकल म्हणजे गोवा मॅडिकल कॉलेजूय आसा जितून डॉक्टरूय बरें आसा फॅसिलिटीय बऱ्यो आसा पेशंटाकूय ट्रिटमेंट बीन बरें दिता आनीक तूं एम बी बी एस बी करतले थंय गोवा मॅडिकल कॉलेजीन करूंक मेळटा आनी दुसरें म्हटल्यार नर्सींग इंस्टिट्यूटूय अशें आसा थंय जे कोण अशे आपूण नर्सिंगाक वयतले जाल्यार तांकां नर्सिंगाक वचपाक मेळटा जेतून नर्सींग केलां तेंच्यानी मागीर थंयच तांकां आमचे जॉबूय थंयत जीएमसीनूच आसता एम बी बी एस करता तेंकांय अशें डॉक्टर थंयच थोडे कामाक आसता थोडे आपले प्रायवेटूय करता डॉक्टरांची अशी सुविधा बरी आसा थंय पेशंटाची अशी काळजी घेता आनीक तांकां तेंकोन अशें जीएमसीक तेकोन गोवा डॅन्टल कॉलेजूय आसा जे करून आमची दांतांची तपासणी बीन बरी करूंक जाता थंयी तशींत डॅन्टल कॉलेजूय आसा कोणीय डेन्टिस्ट जातले जाल्यार थंय चड म्हणजे डेंटिस्ट जातले जाल्यार गोवा डॅन्टल कॉलेजूय आसा जे करून थंय कोणूय पास आवट जाता आनी कोण आपले डँटल अशे क्लिनीक घालतलें जाल्यार सेपरेट घालता थोडे कामाक थंयच अशें वयता म्हणजे जेंका एक्सपिरियन्स जाय तें मागीर थंयच अशें डँटल कॉलेजीनूच रावता कामाक आनीक जी एम सीन किदें जाता जी एम सीन अशे इंटर्नशीप आसता तेंचे ते मागीर इंटनशीप जाले की मागीर डॉक्टर जाले की ती प्रॅक्टिसिंगाक रावता थोडे मागीर थंयच थोडे जॉबाकूय लागता पूण डॉक्टरांची सुविधा अशी जी एम सीन बरी आसा